हमे जे छै हमरा बहुत जे अथी एकदिना हमे जे छै इसकुल इसकुल तऽ नहि गेलियै रहऽ तऽ हमरा बाबूजी जे छै ने बहुत मारलै रहै तऽ ओकर बाद जे छै हमे इसकुल जाय लागलियै ओकर बाद हमे एकदिना इसकुलमे हमे जे छै ने कोनो इसकुलेमे जे छैने कोइ लड़काके लड़ाइ भए गेलै रहऽ ओकरासँ लड़ाइ भए गेलै तऽ ओकरासँ हमे अथी लड़ाइ करलियै तऽ सरजी जे छै ने हमरा मारल कऽ मारलकै रहऽ ओकर बाद जे छै हमरा अथी एकदिना हमे अथी पढै लऽ नहि बैठल रहियै ओइ दिना हमरा नीन्न लागि गेलै रहऽ राति भरि जागलियै तऽ भोरे जे छै ने नीन्न लागि गेलै हमरा भोरे हमे नहि उठिके पढऽ लागलियै तऽ बाबूजी एलै ओकर बादसँ हमरा मारऽ लागलै आओर एकदिना हमे आओर जे छै हमे अथी खाना खाय लऽ खाना खाय लियै हमे अथी मोन नहि करैत रहै खाना खायके तऽ खाना नहि खायके मोन करै रहै तऽ ओकरामे हमे बोलियै खाना खायके मोन नहि करै छै हमरा तऽ बोललै कि जल्दी जायके खाना खो हमे नहि गेलियै खाना खाय लअ तऽ उपरसँँ हमरा एलै मारऽ लागलै मारलकै तऽ गेलियै तब खाना खाय लअ ओकर बाद जे छै हमरा ओकर बाद हमे अहिने अथी एकटा दोस्त रहै हमर ओकरामे एकटा हमर दोस्त रहै ओ लड़ाइ करि लेलकै ओकरा ओकर जे छै ने उ उ जे छै ने हमरो नाम बोलि देलकै कि सँ अथी सरजी इहो इहो एना एना अथी लड़ाइ करै रहै हमर साथे बैठकऽ तऽ सरजी हमरा बिन गलतीके हमरो मारि देलकै सरजी तऽ हमे कोनो गलती नहि करने रहियै तैयो हमरा ओकरामे मारि लागि गेलै आओर जे छै बाबूजीसँ मारि लागि गेलै हमरा आओर ओकर बाद जे छै ने मारि लागलै तऽ ओकर बाद हमे जे छै ने बहुते चीज छोड़ि देलियै गलती तलती ओते आब आब ओते गलती तलती नहि करै छियै आ